نئے نئے حکومت اسکول کھلوا رہی ہے اور ایسے ٹیچرس موسٹلی پرووائیڈ کر رہی ہے جو صحیح سبجیکٹ پڑھا سکیں اور اس کے علاوہ وہ جگہ یا وہ قصبات یا وہ گاؤں وہ دیہی علاقے جہاں تعلیم عموماً نہیں پہنچ پاتی ہے وہاں کوشش کی جا رہی ہے کہ تعلیم پہنچے اور یا اس کے علاوہ وہاں نت نئے طریقے کیے جا رہے ہیں مثال کے طور پہ ٹیچرس کو بھیج کے یا ایک وفد بھیجا جا رہا ہے تاکہ وہاں کا معائینہ کرے اور وہاں پر اسکول کھلوائے جائیں اور اس کے علاوہ اسٹوڈینس جو نہیں پڑھ پا رہے ہیں یا وہ اپنی فردر ایجوکیشن کے لیے ان کو معاشی طور پہ یا کوئی تنگیاں پیش آ رہی ہیں تو ان تنگیوں کو ختم کیا جا رہا ہے اسکالرشپ کے ذریعے سے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کی جا رہی ہیں